हेलो हा तव्हां एमेजॉन मां था ॻाल्हायो हा साईं मां हिक टीशट तव्हां खां घुराई हिकु कलर जी त तव्हां बिल्कुलु कलर ई चेंज करे ॿियो मोकिले छॾियो आहे जो मुंहिंजी नापसंदि आहे उहो कलर तव्हां मूंखे जल्दी खां जल्दी चेंज करे ॾींदुव त मुंहिंजो पसंदीदा कलर मूंखे मिली वेंदो और तव्हांजी टीशट उहो तव्हांखे बदिलिणी पवंदी तव्हां जल्दी खां जल्दी उहा टीशट पंहिंजी वापसि घुराए वठो ताकि मूंखे पंहिंजी मनपसंदि टीशट मिली वञे हिन करे तव्हांजी महिरबानी कि मूंखे जीअं थी सघे जल्दी खां जल्दी मूंखे फंक्शन में वञिणो आहे उहो मूंखे टीशट खपे जल्दी खां जल्दी तव्हां चेंज करे वठो तव्हांजी महिरबानी एमजॉन